हेलो कहलहुॅं बिहार मे जे छै शिक्षा व्यवस्था तऽ ओते बढिआँ नहि रहै लेकिन एमहर तऽ हम देखै छी बहुत बढिआँ छै अहाँ सब तरफ की केना छै से कहू हँ

हँ ओ टाइम सऽ सब टीचर पहुँचै जाइ छियै ने टाइम सऽ जेना टेमली होइ छै जे मानि लिअ जे छै जे बीच मे कहने रहियै जे टीशनो छै जे बच्चा कमजोर छै ओकरा सब पर जे टीशन कए कऽ जे छै जे बच्चा सब के जे छै जे कि बिलकुल टैलेंट बनेनाइ छै किया तऽ बिहार जे छै जे सब सऽ अथी रहै लेकिन आब ओनाहिते रफ्तार मे लए जेनाइ छै ताहि दुआरे जे छै जे हम नहि चाहै छियै हँ कहियौ हँ तऽ ई चीज अहाँ रखबै ध्यान जे छै जे मानि लिअ बच्चा सब के पढाइ होइ छै ढंग सऽ कि नहि भए रहल छै मानि लिअ सब टीचर जे छै जे कि मन सऽ पढाए रहल छै कि नहि पढाए रहल छै गेलै मोबाइले देखै छै कोनो टीचर मानि लिअ ओ तऽ बच्चे सऽ टैलेंट ने पता चलि जाइ छै आंय तऽ तै दुआरे कहियौ हँ तऽ ताहि दुआरे जे छै जे पढाइ पर जे छै जे मानि लिअ जे पहिले रहै से रहै अखुनका दौड़ के हमरा सब तरफ तऽ हम नहि बुझै छियै जे आब जे छै जे उन्नैस बीस कतौ कोनो परदेश सऽ हमरा सब तरफ जे छै बिलकुल जे छै जे बच्चा सब मे खूब टैलेंट छै जे दोसर स्टेट के अपेक्षा से सब स्टेट गेल छियै देखने छियै कतऽ केहेन बच्चा मे छै तऽ ताहि दुआरे हमरा मे सब तरफ जे छै बच्चा मे कोनो दिक्कत नहि छै ताहि दुआरे आब सब जगह बच्चा सब जे छै हमर फाइट कए सकै छै तैं ध्यान पर अगर लापरवाह करबै तऽ जे छै जे मानि लिअ जे छै जे कि तहन नहि ने हेतै